शिक्षा प्रणाली विशेष जरूरत भला छात्राक लेल अपर्याप्त सहायक समस्या सहमति करि रहल छै शिक्षा प्रणाली विशेषमे जे छै ने छात्राके लए कऽ बहुत जादा अपर्याप्त समस्या छै जकरा विशेष रूपसँ सक्षम बच्चा जे छै दृष्टिबाधित बहीर बच्चा लेल कोनो इसकुल छै एकरा खातिर बहीर बच्चा आरो सक्षम बच्चा दृष्टिबाधित खातिर अलगसँ इसकुल कॉलेज जरूरत छै इसकुल छै बिहारमे एकरा तऽ पता नहि छै लेकिन एहन मामलाके लेल जे छै करब चाही जैसे इसकुल खोलैके जरूरत छै बहीर बच्चा खातिर आरो विशेष रूपसँ जे छै व्यवस्था करना चाही जाहिसँ बच्चा लग सब पढ़ि सकै छियै जैसे बहीर बच्चा छै आओर जे दृष्टिबाधित छै ओकरसब खातिर व्यवस्था करल जाइ आओर ओकर निदान करल जाइ ताकि सब बच्चा पढ़ लिख सकै आओर ओकरा मदति मिलि सकै बच्चा सबके खातिर जे छै अलगसँ इसकुल बनाबैके जरूरत छै आओर ओकर खातिर जे जे चीजके जरूरत छै ओकरा ओ उपाय करके व्यवस्था करके ओकर निदान करैके जरूरत छै ताकि सब बच्चाके मदति मिल सकै आओर उहो सबगोटे पढ़के कुछ अपन जीवनमे कर सकै